सैल्फ हैल्प ग्रुप होई गे जि'यां कि मतलब अपने आप दी आपूं हैल्प करनी अपने आप गी आपूं सपोर्ट करना अगर थुआढ़ी फैमिली सपोर्टिव ऐ ते तुस हर चीज करी सकदे ओ वुमन वुमन इम्पलायमेंट होई कि अगर वुमन गी औरत गी तुस अग्गें बधाना चांह्दे ओ ते सबतूं बड्डी गल्ल होंदी की ओह्दी फैमिली ओह्दी फैमिली उसी किन्ना सपोर्ट करदी ऐ जि'यां कि में आं में किश करना चाह्न्नीं आं ते मिगी पता ऐ की जेह्ड़ी मेरी फैमिली ऐ सपोर्टिव ऐ बहुत जैदा सपोर्टिव ऐ उ'नें मिगी कराई बी छोड़नी ऐ ते सबतूं बड्डी गल्ल होंदी ऐ कि वुमन इम्पलायमेंट च कि फैमिली थुआढ़ा किन्ना सपोर्ट करदी ऐ जिस चीज़ दे लेई तुस सोचै दे ओह् थुआढ़ा ओह्दे च किन्ना इंटरैस्ट ऐ थुआढ़ा जिन्ना बी इंटरैस्ट ऐ सारा किश ओह्दे च पाओ कोई बे फालतु टाइम इत्थै फिजूल दा खर्च नेईं करना जेह्ड़ी चीज पर तुस सोचै दे ओ थुआढ़ा एम ऐ उस चीज दे बारे च दिक्खो सैल्फ हैल्प होई गेआ कि मतलब कुसै पर मेदां निं रक्खनियां कोई होंदा ना कि हां भई कि में कल गी कुसै प्राब्लम च पेई जाह्गा ते फलाना बंदा हैल्प करी लैह्ग फलाना कोई निं हैल्प करदा जित्थै तुसें आपूं खड़ोना उत्थै आपूं गै खड़ोना उत्थै थुआढ़े मां प्योऽ बी नेईं खड़ोई सकदे जित्थै तुसें आपूं वाज चुक्कनी उत्थै तुसें आपूं गै वाज चुक्कनी जेह्ड़े गटस होंदे न जिगरा बंदे बिच जिगरा होना चाहिदा सैल्फ हैल्प होई ओह् इ'यो चीज ऐ सैल्फ हैल्प होई कि ओह् केईं बारी केह् होंदी कि कोई प्राब्लमां आई जंदियां बंदे च फैमिली इश्यू होई गै जंदे न कालेज दे बाद औन जान च कोई प्राब्लम होंदी सौ प्राब्लम होंदी कुड़ियें दी ओह् घरै आह्लें कन्नै शेयर निं करदे हैन भ्राएं कन्नै शेयर निं करदे भाई सैल्फ हैल्प र'वो अपने आप गी आपूं दिक्खो अपनी हैल्प आपें करो सैल्फ डिफेंस करना सिक्खो क्योंकि अपने आप गी कि'यां बचाना ऐ अगर कोई जवाब देआ दा ऐ कोई बदतमीज़ी करै दा ऐ उसी जवाब कि'यां देना ऐ सैल्फ हैल्प जिन्नी बी ऐ सारी इद्धर जंदी रेही वुमन इम्पलायमेंट दी वुमन इम्पलायमेंट च सबतूं बड्डी चीज होंदी ऐ फैमिली कि थुआढ़ी फैमिली किन्नी थुआढ़ी हैल्प करै करदी ऐ तुस चीज दे बारे च सोचै दे ओ थुआढ़ा ओह्दे च किन्ना इंटरैस्ट ऐ तुस रस्ता इद्धर उद्धर भटकी ते निं सकदे ठीक ऐ ओ फिर ओह्दे बाद सबतों बड्डी गल्ल केह् होंदी ऐ कि अगर थुआढ़ा कोई एम ऐ कि अगर में एह् चीज करनी ऐं तां उस चीज गी करने दा पूरा मतलब एह् जजबा होना चाहिदा तुं'दे अंदर जिस टाइम सैल्फ हैल्प तुस करगे सैल्फ हैल्प च ओह् होंदा ओह् होंदा ऐ कि किन्ने गट्स न थुआढ़े अंदर किन्नी तुस किन्ना डिपली किसै चीज गी लेइयै जाई सकदे ओ इक ते हार निं मन्ननी अपने आप गी मोटिवेट डिमोटिवेट करने आह्ले बथ्हेरे होंदे जियां कि में आं जिस दिन टवैल्थ दा रिजल्ट आया उस दिन में बड़ी जैदा कन्फ्यूज ही कि केह् करना ऐ लाह् करना ऐ नेईं मैडिकल लाईन च जन्नी आं में एह् करनी आं ओह् करनी आं ते केई बिच नेहं बी ऐहे जेह्ड़े डिमोटिवेट करदे हे आर्टस सब्जैक्ट हा बड़े सारे होंदे न जि'यां सारें गी पता होना केईं होंदे न कि आर्टस च कोई केह् करी सकदा ऐ किश निं करी सकदा ऐ आर्ट्स केह् ऐ एह्दे कोला शैल तू मैडिकल रखदी नॉन मैडिकल रखदी एह्दे कोला तूं इंजीनियरिंग करदी ये करदी वो करदी कदें डिमोटिवेट निं होना ऐ अपने आप गी आपें मोटिवेट करना ऐ कोई मोटिवेट करने आह्ला निं होंदा ना थुआढ़ी मम्मी बी किन्ना टाइम तक्कर मोटिवेट करग इक म्हीना दो म्हीने त्रै म्हीने अपने आप गी आपूं मोटिवेट करना आपूं अपने आप गी आखना नेईं तूं करी सकनी ऐं ठीक ऐ केह्ड़ी चीज ऐ नथिंग इक इंग्लिश च इक लाइन ऐ नथिंग इज इम्पासिबल बिकास इम्पासिबल बर्ड इस्सै च ऐ आई ऐम्म पासीबल कोई बी चीज जेह्ड़ी होंदी नामुमकिन नेईं होंदी क्योंकि नामुमकिन वर्ड जेह्ड़ा होंदा आपूं कैंह्दा कि में मुमकिन आं नामुमकिन च बी मुमकिन होंदा ऐ क्योंकि बस जो पैह्लें ना होंदा ऐ उसी हटाना पौंदा ऐ ते सैल्फ हैल्प होई वुमन इम्पलायमेंट फैमिली सपोर्ट करगी तो मतलब अग्गें बधगे ते फैमिली सपोर्ट नेईं करग ते अग्गें नेईं बधी पागे अगर फैमिली नेईं सपोर्ट करै दी ओह्दे च बी तुसें हार निं मन्ननी अपने आप गी आपूं मोटिवेट करो अपनी हैल्प आपें करो अग्गें बधने दी कोशिश करो